देखियौ फिल्म कलाकार जे छै ने ताहिके बारेमे अहाँकेँ किछु मतलब ई हमरा नहि लागैया किछु कहै छै ऊ ठीक छै एहि दुआरे कि हुनकर तऽ झूठे बड़ाइ होइ छै बस समाजमे जे छै से बस मतलब एकटा झूठोसंँ लोक ओकरा जे छै से स्टार बना दै छथिन ई हमरा हिसाबसंँ तऽ गलत छै तऽ आ फिल्म लोक देखिकऽ ओकरा स्टार स्टार तऽ होइला बड़ा नीक नीक काज करऽ पड़ै छै तऽ तैंँ दुआरे हमरा जे छै से ओ ठीक नहि बुझाइया फिल्म कलाकार सब गलत एडो करै छथिन ई तऽ बुझल यऽ ओ सब जे कहै छै तऽ मतलब ई चीज करो अच्छा होगा दारू पिओ अच्छा होगा ओ सब चीज लए कऽ सिगरेटके प्रचार ई सब अभी तक एहि दुआरे हमरा हिसाबसंँ तऽ ओ फिल्म कलाकार ही गलत छथि हमरा अच्छा इ चीज अच्छा नहि लगैत अछि तब तैँ दुआरे जे छै से हम इएह कहब जे फिल्म कलाकारके जे केओ बड़ाइ करै छै तऽ बड़ाइ करै छै तऽ ई जे छै से गलत करै छै कलाकार छथिन कलाकार छथिन तऽ नीक शिक्षा देथिन

कहलक जे सबसँ बड़का आदमी इएह छथिन जे बहुत बढ़िआँ काज करि रहल छै लेकिन हम नहि ई चीजके बुझए छियै जे ओ बढ़िआँ काज हुनकर भए रहल छै हुनका थ्रू ओहिसँ अच्छा जे समाजिक कोनो चीज बढ़िआँ चीज फैले छै समाजमे तऽबहुत बढ़िआँ चीज रहतै आइकाल्हि लोक तऽ बस देखलक जे एकर कपड़ो एहने पिन्हने छथि जँ एहन सोसाइटीमे रहै छथिन जेकि हमरा नहि अच्छा लागै छै जेकि अहाँ मतलब ई फिल्म कलाकार ताहि दुआरे अहिसँ जुड़ल चीज तऽहमरा